असांजे घर जे आसे पासे में घणे ई प्राइवेट अस्पताल आहिनि प्राइवेट अस्पताल जी सभिनि खां वॾी कमी हीअ आहे त हूअ ॾाढी महांगी आहे प्राइवेट अस्पताल में हिकु मध्यम वर्गीय परिवार खे इलाज करणु ॾाढो मुश्किल भले उनमें कई तरह जी सुविधा आहिनि पर उनजे साम्हूं एतिरी महांगाई आहे की सभु सुविधा फिकी लॻंदी आहे मरीज़ ठीकु थियण खां पोइ ई वॾी रक़म वारो बिल हिकु आम माण्हूअ खे काफ़ी हदि ताईं परेशानु करे थो माण्हू पैसा ॾियण जे चक्कर में कर्ज में बुडी वञे थो प्राइवेट अस्पताल डिस्काउंट ते दवा ऐं ॿिया उपकरण ख़रीदे पाण खे एम आर पी ते बेचंदा आहिनि ऐं उन सां बि चङो नफो कमाईंदा आहिनि ऐं प्राइवेट अस्पताल में पाण खे अलॻि अलॻि रिपोटूं उपकरण जो चई करे पाण खां उन रिपोटुनि जो बि ख़र्चु वठंदा आहिनि उन रिपोट कराइण लाइ बि पाण खे लाइन में बीहणो पवंदो आहे खानगी अस्पतालुन में पाण खे हीअ हीअ ॻाल्हुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे